अगर मैं दुनिया में यात्रा करना चाहती और कहीं भी जा सकती तो मैं उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जाती क्योंकि मेरे इष्ट देव महादेव है और मैं उनका तीर्थ स्थान उज्जैन के महाकालेश्वर में दर्शन करना चाहती थी वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ी विशाल मूर्ति भोलेनाथ की है और मैंने सुना है कि वहाँ पर जिंदे मुर्दे की लाश रोज लाकर भगवान को चढ़ाया जाता है इसलिए मैं वहाँ जाना बहुत पसंद करती हूँ